गोंया खूब बरें काम केल्लें आसा इलेक्ट्रोनिक्स रोबोटिक्स आनी ऑटोमेशन लिट टेर आनी टॅजेशनल संस्था सारकी संस्था आसा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हो एक गोंयचो वैज्ञानीक जो नवकलापण करता लोककला सोबत केंद्र अशें ज्यांचें ताका राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय मान मेळ्ळेलें आसा